हैलो कल्ल थुआढ़ी दुकानै उप्परा ओह् लैता हा बल्ब ते ओह् खराब होई गेदा ई ओह् खराब निकलेआ ना नेईं लानै दे चज्ज न थुआढ़ी हट्टिया गै लैते दा हा मेरे कोल बिल दिक्खेओ पेदे ओह् खराब गै निकलेआ अस इत्थां लैने चीज़ होर कुदैआ थोह्ड़े ना लैने होई गे पंज छे दिन कंपनी में दिक्खेआ निं ऐ बा लैता में दौ सौ रपेआ ठीक ऐ लेई औगे कल्ल इक्क बिल बी लेई आह्गे दिक्खी लैयो नी अं ठीक ऐ ठीक ऐ लेई औगे कल्ल